दा जोंनि कक्राझार जिल्लायाव जौगानायनि थाखाय गुबुन गुबुन रोखोमनि स्किमफोर मोनगासिनो गबारमेन्ट एबा सरकारनिफ्राय दा बेफोर स्किमफोरनि मुङा जाहैबाय अर'नदय आरो गुबुन स्किमफोर दङ माखासे दा गरिब नखरफोराबो न' मोननायनि स्किम जानो सलिगासिनो जायफोरावहाय सोरखारा गरिब नखरफोरनो गंसे गंसे न' रानानै होगासिनो